हमर इलाकामे बहुते चिड़ै आबैत बहुत पक्षी आबैए पहिने अबैए कबूतर ओकर बाद फेर अबैए कबूतर कौआ ओकर बाद मैना ओकर बाद तोता कचबचिया बहुत चिड़ै अइ सेसभ आबैए जाबैए घूमि फिरि कऽ जाइए ओकर बाद हमर गाछ पर मतलब बगलेमे घरके आगाँमे एगो आमके पेड़ छै आमके पेड़पर सभ बैसि कऽ अपन बजैत रहैए बहुत नीक लागैए बजैत रहैत छै से आओर एकर बाद ओकरा लेल छतपर केओ छतपर तऽ केओ रोडपर तऽ केओ माटिपर गहूँम फेँकि देलक गहूँम फेँकि देलक गहूँमके बाद केओ गहूँम फेँक देलक केओ चावल फेँक देलक केओ दालिए धऽ देलक केओ पानि धऽ देलक केओ चावल बनायल भात धऽ देलक केओ दालि धऽ दालि बनायल दालि धऽ देलक जाहिसँ कनि पी लेतै केओ किछु केओ रोटी फेँक दैए जे मतलब आबि कऽ खा कऽ जेतै बन्दरो आबैए बन्दर अबैए बहुते सभ दिश बहुत चिड़ै आबैए एम्हर आबि कऽ बहुत एहन चिड़ै बहुत एहन पक्षी जे अबैए मतलब बहुत नीक लागैए चिड़ै पक्षी सभ आबैए तऽ ओकरा आबय लेल सभ मतलब केओ गहूँम छिँटलक ओकरे आबय लेल सभ छीँटैत छै जे आयत तऽ नीक लागैए हमरा गाममे बहुत चिड़ै छै बहुत एहन चि चिड़ै अछि से सभ आबैए खेलैए कूदैए नीक लागैए बहुत चिड़ैसभ छै सभ आबैए घूमैए फिरेए सभ जाइए एनाहिते सभ बहुत नीक लागैत छै एनाहिते आबैत रहए चिड़ैसभ एनाहिते चिड़ैसभ रहय चिड़ै आबैत रहय आओर एनाहिते खाइत पियैत मस्त रहए जाइत रहए बहुत नीक लागैत छै चिड़ै आबैत घूमैत फिरैत बहुत नीक लागैत छै चिड़ैकेँ खाना देलक चिड़ैकेँ बहुत एनाहिते बहुत कयलक चिड़ै अपन आबि कऽ घूमि कऽ फिरि कऽ खाना पीना खा कऽ ओकर बाद घूमि कऽ अपन गेल चिड़ै बहुत चिड़ै बहुत बढ़िआँ चिड़ै पक्षी होइए चिड़ै बहुत बहुत बढ़िआँ होइए